मैंने अपने घर में एक लकड़ी का सोफ़ा बनवाया था बोहोंत ही ज़्यादा मन से लगाव से मैंने किसी दोस्त के घर में लकड़ी का सोफ़ा देखा था और बनाया था अपने घर के लि लेकिन जो मैंने वह जो सोफ़ा बनाया था तो वह सोफ़ा मेरे घर में छ महीना भी नहीं चला उसमें जो हैं सिर्फ घुन आ गई उससे ऐसे पीला पीला ऐसा बेसन टाइप का गिरता है ना उसको घुन लगना बोलते हैं घुन लग गई एक तरीके से उसका पूरा पैन्ट निकल गया जो लकड़ी थी न बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से जो ख़राब सोफ़ा जो बनाते हैं बनाने वाले ऐसा नहीं करना चाहिए तो इसके प्रति मेरा जो सोच है बहुत ही विपरीत है यह है ने लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जिस लकड़ी से यह बनता है उन लकड़ी से बनाते नहीं हैं कुछ भी उठा कर कुछ भी लकड़ी बना दें अब हम ख़रीदने वाले तो लकड़ी देखने नहीं गए न उसमें इस इस तरीके से पालिश कर देते हैं कि हमको समझ ही नहीं आता है कि यह लकड़ी काहे की है सागौन की है कि जो फर्नीचर वाली जो लकड़ियाँ होती हैं न हम हो तो वह उसकी वह यह गलत है इस तरीके से नहीं करना चाहिए